बुंनो थाङोब्ला बाइकिङा मोनसे आबेकआनो दे मोनसे इमसोन आरो मोनसे फिलिंस बेनि थाखायनो आङो बाइक सालायो मानोना जेब्ला जों बाइक सालायलाङो लामा लामानो जोंनि सोरगिदिं जा दं जा मिथिंगानि जा मिथिंगानि महर दं बेखौ जोङो मा मोजाङैनो खुला मथे नुलाङो आरो सिगाङाव मा दं उनाव मा दं जों फ्राय नुलांजोबो मोजां नाङो आरो बेनि फिलिंसआ आरो बेनि बाइकिङा आरो बेनि थाखायनो जोङो बाइकआव थाङो माने बाइकआव थाङो बा आर तुर थाङो जोङो आरो बाइकिं खालामनाय समाव ओरैबायदि मोनो जाते मा आंहा माने जेबो दुखु कस्त' जेबो गैयामोन सोरजोंबा माबा रायजादोंमोन बेखौ बावलांजोबो सोरबा अनलांदों बेफोर फैया बाइकिं माने माने मा गोदान गोदान बुस्तु नुलांनाय मिथिंगानि आलादा मानसि लोगो मोननाय गोदान गोदान राव रोंनाय गोदान मोनसे एनभाइर'नमेन्टआव गोदान मोनसे महलाव सहैनाय जे नोङो मा गावनि जि थासारि दङमोन बे थासारिनिफ्राय गुबुन मोनसे थासारियाव आगान सुरनानै बेनि थासारियाव जोङो मा एडाप्ट जालांनाय एडप्ट जालांनाय बेनो